हेयौ अहाँ कैब ड्राइवर वला के मालिक बाजि रहल छी हम अहाँके ड्राइवरके कॉल कऽ रहल छी हमसब बहुत जाए के छला हमरासबके उच्चैठ तऽ हमसब सोचलहुॅं जे अहीॅं के हम सबदिन अहीॅं के कैब सँ जाइ छी त आइयो अहीॅंके कॉल केलहुॅं हैं तऽ ड्राइवर तऽ फोने नहि उठा रहल अछि तऽ एना मे तऽ बहुत दिक्कत भऽ जेतै आओर अहुँ के अथी पर परत जेना कैब ड्राइवर नहि कॉल उठा रहल अछि ई तऽ हमरे सने एना करैया की सब सने एना करैया जॅं हमरे सने करैया तहन तऽ कोनो ने लेकिन जेना सब सने करत तहन तऽ अहाँके अपना बिज़नेसो पर ई अथी परत